जि'यां कि इंस्टाग्राम दा जमान्ना चले दा ते उ'त्थें केईं अस पोस्टां ते रीलां पान्ने औने आं लोक अपना अपना तरीका लांदे न रीलां पान्ने आस्तै केईं ते दूर दूर जेइयै शैल शैल जगह् जेइयै केह् करदे रीलां बनांदे पैह्ले ते ओह् वीडियो शूट करदे न कि फिर ओह्दे बाद उसी एडिटिंग ओह्दे आस्तै ऐप एडिटिंग करने आस्तै चाहि्दा होंदा एडिटिंग करदे ते होर फिर उसी स्हेई तरीके दा मतलब जेह्की चीज़ उसी जचै के ओह्दा केईं बंदे वी एफ एक्स बी लांदे न उसी कि साढ़ी रील शैल चलै ते ओह् यूज़ करदे ते जि'यां कि में ऐं मिमी रीलां पाना होना मेरा बी इंस्टाग्राम उप्पर आई डी ऐ बनी दी मिमी पोस्टां पाना होना रीलां पाना होना होर मिमी में ते जादातर अपनी रीलां नी में ते नेचर दियां रीलां मतलब कुदरत दियां रीलां पाना होना ऐ ते ओह् बनाने आस्तै अहें बी साढ़े ग्रांऽ दे इद्धर दे प्हाड़ न ते अस प्हाड़ें च ज'न्नें होने आं ते प्हाड़ें च जेइयै तुस इक बारी प्हाड़ें च चली जाओ ना तोहें ई घर आने दा मन निं करदा होर अस केईं अलग अलग एंगल दे शूट लैना होना में कि रील मेरी शैल बने ते मेरे कोल ऐप वी एन ऐप गै जोह्दे उप्पर एडिटिंग करना होना ओह्दे उप्पर में जिसी एफ एक्स बी आखदे न कि अपनी रील दी शैल बनाने आस्तै में उसी यूज़ करना होना कि ओह् जची जा उसी शैल लग्गै केईं बारी ते फिल्टर बी लानै पौंदे न उसी कि रील मेरी शैल होई जा इंस्टाग्राम ते अज्जकल आम चलेदा लोकें हर कोई पांदा रीलां ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह् अपनी बंदा फेमस होंदा इक थोह्ड़ा कोहै नेही इज्जत लब्भी जंदी होर शार्टस ते जादैतर ते अज्ज कल हर कोई पांदा केईं केईं बारी कोई मौजू आह्ला पांदा शार्टस रीलां बी होंदियां मौजू आह्लियां इंस्टाग्राम उप्पर आं ते जे तुं'दी रील शैल चली जा ते तुं'दे फालोअर होई जान इंस्टाग्राम उप्पर जां शार्टस उप्पर व्यूज लब्भी जान ते तोहें ई पैहें बी औंदे अज्जकल ते जादातर इ'यां करदे न कि पैसे लभदे न रीलें उप्परा बी की की तुं'दी सारियां सारियां रीलां शैल चलादियां ते तोहें फिर पैहे् लब्भी जाने ते तुं'दे सारे शार्टस शैल चला दे न ते तोहें ई यूट्यूब दी तरफ दा लब्भने पैहे् ते जे रीलां शैल चला दियां ते इंस्टाग्राम आह्ली साइड दा लब्भने पैहे ते अस बी इ'यै उमीद बिच आं कि कुसै दिन अहें बी फेमस ओचै पैसे लब्भन अहें ई ते फोटो खिच्चनें आस्तै बी अस प्हाड़ें च गै जन्ने होने आं केईं बड़ी चीज़ां लभदियां उ'त्थें फोटो खिच्चनें आस्तै केईं बारी केह् होया अलग जोड़ी लब्भी आ अहे्ं ई कुदै दिक्खी दी नेईं होऐ केह् पता अहें ई कीड़ा लब्भी जा जेह्ड़ा अहें ओह् बी निं दिक्खे दा होऐ बड़ी तरीकें दियां लभदियां न ते ओह् फोटो बी अस एडिट करने होने आं शैल तरीके दे कि दूऐ ई पसंद आई जा ते अस ओह् पैह्लें घर आह्लें गी दस्सने होने दीदी गी बड्डा भैन होई बड्डा भ्राऽ होइया ते ते अस उ'नें ई दस्सने होने फोटो कनेहा लग्गा दा ते ओह् आखदे शैल आं अस मन्नी जन्ने होने आं ते अस पाई ने होने जेह् नेईं लग्गा शैल ते ओह् फिर आखदे रौह्ंदे एह् निं ऐ शैल ते अस केह् करने होने आं फिर इ'यै फोटो खिच्चनें होने आं फोटो ते खिच्चने होने आं फिर एडिट करियै पाई ने होने आं ते आहे्ं बी अज्जकल रीलें उप्परां बड़े लोकें जाने आं जि'यां कि मेरी ते में आई डी बनाई दी ते केह् पता लोग उस आई डी उप्परा गै मेरा नांऽ मी बलांदे न आं ओह् ओए वरुण कुमार इ'यां में वरुण बराल ऐ आई डी मेरी ओह् आखदे ओह् वरुण वरुण बराल जी केह् हाल ऐ मतलब इक इज्जत ना ओह् लब्भी दी ऐ ते आहें इ'न्ना बी निं खोना कि अस होर कोई कम्म छड्डी चै कि फोटोग्रॉफी च गै लग्गी पोचै मेरा कहना एह् ऐ कि तुस शैल तरीके दे फोटो खिच्चो कि घरआह्लें ई टैम देओ कि तुस हून इ'यै नेईं ना करेओ कि प्हाड़ें च गै र'वो पूरे पूरे दिन सबैह्रे जाओ शामीं आओ अ तुस जाओ कोई टैम रक्खो इक कि तुस इ'न्ने बजें जाओ फोटो खिच्चन इ'न्ने बजे घर आई जाओ ते अ मेरा इ'यै मानना ऐ कि फोटो ते इक याद होंदी ऐ इसी तोहें खिच्चना बी चाहि्दा केईं बंदे नेईं पसंद होंदा केईं अलग हॉबी होंदी मेरी फोटोग्रॉफी ऐ ते फोटोग्रॉफी इक याद होंदी ऐ अस ओह् चीज़ै ई कैद करने होने आं मतलब ओह् पल दी कैद करने होने कि जो असें गी खुशी दिंदा जेह्की ओह् खुशी अस केईं सालें बाद अस दिक्खनें होने ना फोटो बड़ी खुशी लभदी ऐ खुशी थ्होंदी ऐ आहें ई ते